औ आं आंनि साख्रि केरियारनि उनाव मोनसे गिदिर साख्रि लागोन आङो बेखौ मिजिं थिनानै दङ आङो दा बेनिनो गोबां प्रिपेरेसन खालामगासिनो आङो दा आङो दा दिग्री फार्स्त याराव फरायगासिनो दा बेनि गेजेराव आं माखासे एक्सट्रा नेसनेल लेभेलनि एक्जामफोर होनो गोसो होनो सानगासिनो दा जेरै आंथ' दा साइन्स स्ट्रिमाव फरायदों दा आंनि बेनि उनाव आङो कमार्सआव इनभेस्टमेनाव थांनो पुरा प्रिपेरेसन खालामगासिनो आङो बेनि थाखायनो केट जिमेट बेफोरबायदि एक्जामखौ होनो थाखाय आं थियारि जागासिनो आरोना आङो फरायनानै गोबां गिदिर साख्रि लागोन जेराव देनां आङो मान्थआवनो नैनिफ्राय थाम लाखसोनि गेजेराव बेथन मासावनो बेथन लाखिनो हानाय बायदि आङो ओरैबायदि ट्राइ खालामगासिनो ओरैबायदि फरायो आं दा आंनि सेमिस्टार एक्जामनि प्रिपेरेसन खालामनायनि अनगायैबो आङो माखासे लेखा जेरै बारबेल जिमेट आरो बायदि बायदि लेखाफोर फरायगासिनो जि आंनि एन्ट्रेन्स एक्जामा जेराव आं मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हायो आरोना आङो गोबां हार्दवर्क खालामो दा आङो न'आव थायोबाबो आङो नट्स बानायो दानिफ्रायनो आंनि सेमिस्टारा दाख्लैसो जोबदों दा आंनि गोदान सेमिस्टारनि नट्स दानिफ्रायनो बानायगासिनो आरो माखासे जों नेसनेल लेभेल एकजामफोरनि प्रिपेरेसनबो खालामदों आङो आरो आङो बेंकिं बेंकनि एकजामनिबो आं प्रिपेरेसन खालामनो सानगासिनो जेराव आङो बे एम बिए एकजामखौ क्रेक खालामनो हायाबाबो आं बेंकिङाव थांथारनो गोसोथार मानोना होम्बा जोंनि न'आव प्रब्लेमा थाबै फैयो थाब आं साख्रि मोनोबा आंनि न'आबो मोजां जायो आङो गोबां गिदिर गिदिर गिदिर खामानिफोर मावनो हायो गासैबो साननायफोरखौ जाफुंहोनो हायो साननानै आङो फरायगासिनो आङो बिदिनो फरायनायखौ नागारा सानफ्रोमबो दैलि फरायो दैलि नट्स लिरो आङो दिनावनो खालि गंसे फावथेन गंसेखौ फोजोबनो नागिरलायो आङो आंनि खाथाफोरा गासैबो नट्सफोरजों बुंजोबनाय दा आङो गोबां लेखा लिरो फरायो आं आं इयुनाव माबा मोनसे नङा मोनसेथ' जाहैखाथारगोन नाथाय आं दा हास्थायनाया आङो सासे एमबिए खालामनाय नङाबा बेंक मेनेजार जानो गोसो आङो आरो आङो बे गोसोखौ जाफुंहोथारगोन आङो ओरैबायदि प्रिपेरेसन खालामबोगासिनो दंखायो दा आं आंनि प्रिपेरेसनखौ द्रप खालामा एसेनोसै